हँ फूल तऽ चाही साओन महिना तऽ फूलेके जरूरी हइ छै कोन सब फूल यऽ कोन सब कोन सब फूल यऽ अहाँके कोन सब फूल यऽ कोन सब फूल यऽअहाँके

हँ हँ अरे स साओन महिना तऽ धथूर आक ई सब तऽ फूलके बहुत जल्दी छै आकके धथुरके बसिआ छी कि टटका छी बसिया तऽ नहि छी ताजा छी सिंघार नहि भोलाके तऽ अरे ताजा फूल एकदम भोला बाबाके चढ़तै आ धथुरके भाङ्ग भाङ्गक पात ई सब चीज चढ़ै छै ने भोला बाबाके अहाँके फूलके दोकान बढ़िआँ चलैया

हँ हँ

बेलपातो सब राखै छियै ने बेलपातो ने यऽ बेलपातो सब ने राखै छी बेलपात सब ताजा फूल गेंदा ई सब तऽ गेंदा तऽ एखन नहि होएत गेंदा तीरा मीरा ई सब तऽ नहि होएत हँ ठीक छै भाङ्ग आ धथुर हँ तऽ ठीक छै ओतऽ जे छै ने ओ फूलके राखू बसिआ नहि राखब अच्छा ठीक छै हम जाएब अहाँके देखै लऽ जाएब हँ तऽ हम दोकान पर जाए कऽ देखब अहाँके फूल केहन यऽ हँ हँ फूल ताजा फूल किया तऽ साओन महिना छियै हमरा अहाँ सबके तऽ फूले सबसे बेसी जरुरी छै ने साओन महिना तऽ हँ हँ हँ चलल हँ फूलेके असल छै ने ठीक छै ठीक छै हम अहाँके दोकान पर आबि कऽ देखै छी हँ ठीक छै